हांजी हांजी हांजी मैम जेह्ड़ी ऐ कि रेंज किश सस्तियां बी हैन ते मैह्गियां बी हैन इयां अस सस्ती अट्ठ ज्हार धोड़ी करूने होन्ने आं ते मैं फिर सैंपल तुस पैह्ले चैक करी लैयो मैं दो तिन सैंपल जेह्ड़े हैन पैह्ले तुसें दस्सगा ते फिर ओह्दे अकार्डिंग तुस दिक्खी लैयो भाई तुसें केह्ड़ा पसंद औंदा ते केह्ड़ा तुसैं कराना कोई गल्ल नि मैडम जी ते फिर गीजर फिर तुसैं अपना नि ना जां फिर ओ मैं अपने कशा लाना पौग अच्छा अच्छा कोई नि मैम फिर उ'दे कास्ट फिर उ'दे कास्ट दे अकार्डिंग मैं तुसें अमाउंट बी सनागा बट तुस बोल्ला दे केह्ड़ी जगह अच्छा अच्छा अच्छा कोई नि मेन कटरा फिर क केह्ड़ी जगह औना पौग हमैं अच्छा अच्छा कोई गल्ल नि मैडम जी मैं आई जागा ते ओ जेह्ड़ी ओह् सैंपल मैं दो तिन लेओगा अपने कन्नै ते फिर ओह्दी ओह्दे कन्नै ओह्दी बजह नै फिर तुस दिक्खी लैयो कि किन्नी रेंज औंदी ऐ थुआढ़़ी ते फिर ओह् तुस चैक करियै उसी मि सनाई उड़ेओ कोई नि मैम जी मैं कल आई जागा अपने सैंपल लेइयै फिर तुस चैक कर लैयो फिर मैं आई जागा तुस दिक्ख लैएओ फिर अपने जेह्ड़े पसंद औंदा तुसें ठीक ऐ मैम जी ठीक ऐ